हमारे जैसे हो गया क्लब गया ओ सब के बारे में बताता रहता है मीडिया वाला जैसे कि मेरा यहाँ हो गया जैसे कि होली हो गया छठ हो गया ये सब हमारा इधर प्रसिद्ध है अच्छा है दुर्गा पूजा हो गया ये सब अच्छा है होता है ये सब नवमी वमी है और होता है होता रहता है

जैसे हमारे यहाँ शादी है शादी का रीति रिवाज है वो ढंग में जैसे कि होता है ऊ सब दिखाता रहता है मीडिया वाला अपना दिखाता रहता है और जैसे कि कोई बढ़िया कार्यक्रम हो गया ओ सब देखाता रहता है और जैसे मेरा इधर मंदिर हो गया जैसे क्या कहता है मेरे इधर शादी हो गया शादी में जैसे एक अच्छा फंकसन होता है चाहें शादी होता है उसको देखाता रहता है और हर चीज में होता है जैसे ये क्या कहता जे अच्छा अथि खुला है उसको दिखाता रहता है

सीतामढ़ी में जैसे एक है हमसे नहीं होगा